हमारे क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग की सबसे ज़्यादा मौलिक संपदा और प्रोपर्टी है इस मुद्दे में लाइसेंस डेटमार्क लेने के बाद इसका कोई डुब्लिकेट नहीं कर सकता अगर इसका डुब्लिकेट कोई करता है तो उसको प्रतिबंधित करके हम लोग रोक सकते हैं अन्यथा लाइसेंस लेने के बाद ही कोई समझौता हो सकता है सिर्फ मैं बौद्धिक संपदा कॉपीराइट के मुद्दों से हम लोग आपसी समझौता कर सुझाव कर सकते हैं अगर लाइसेंस हो अगले के पास तो कोई दिक्कत नहीं लाइसेंस नहीं हो तो उसको रद्द करके अपने शिल्पबद्ध क्षेत्र में नफा मुनाफा ज़्यादा हो सकता है इसी तरीके से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काला और शिल्प की बौद्धिक संपदा और कॉपीराइट के मुद्दों को निपटा निपटाया करते हैं लाइसेंस न होने से अगले का कार्य रद्द हो सकता है आपसी समझौता के बाद हम लोगों को अगला का कार्य रोक के इस कार्य में समझौता करके लोगों को समझा सकते हैं जिससे की हम लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है